हम किसी दूसरे व्यक्ति को यही सलाह देंगे कि सुबह उठ कर सूर्य नमस्कार करें पहले पहले उसके बाद खुले मैदान में जाकर रनिंग करें रनिंग करने के बाद तुरंत व्यायाम करें व्यायाम करने के बाद सपाटा जैसे कि हर प्रकार के व्यायाम कि योग करें और घर पर आकर तुरंत दूध पी लें और चना या केला का जूस जैसे ही कुछ भी खा लें और यही हम सलाह देंगे कि अपने सेहत के लिए अच्छा चीज खाएँ और जैसे कि नेचुरल चीज़ जैसे कि यार वो सुबह उठ कर हम यही सलाह देंगे दोस्तों को अपने मित्रों को की सुबह उठ कर या तो न योग हो तो जिम जॉइन कर लें जिम में जाकर दोस्त एक से सवा घंटा तक जिम करे डेली प्रतिदिन यही सलाह देंगे हम